महाराज लच्छा राम केह् हाल ऐ बस ठीक बधिया तुस सनाओ मड़ेओ यरो कल गेदा हा में शैह्र ते धाम ही मीं फंक्शन हा कोई रोटी खान गेदा हा मास्सा सोआद निं आया साढ़े ग्रां इन्नी शैल शैल डिशां बनदियां डोगरी केह् आक्खां सनां केह् सनां यरो राजमांह् चौल आ हा हा उ'ऐ राजमांह् साढ़े ग्रां इन्नियां शैल शैल डिशां बनदियां जियां राजमांह् चौल होई गे मधरा होई गेआ अम्बल होई गेआ किन्ना शैल शैल बनदा ते शैह्र दी रोटी इ'यां कोई मिगी सोआद गै निं आया यरो कोई

ग्रां दे लोकें दा कोई मकाबला निं ऐ हां होर केह् केह् खाद्धा तुसें ग्रां महां केह् केह् खाद्धा ग्रां अम्बल होर आ हा अम्बल दा कोई मकाबला गै निं ऐ यरो आय हाय हाय होर केह् राजमांह् चौल कन्नै साढ़े इत्थें डाह्न उप्पर रोटी बनांदे ओह्दा सोआद गै अलग होंदा सगले ई दाल बनांदे सगलै ई दाल बनांदे ते फिर ओह् कोई ओह्दा कोई मकाबला ते पता ते ऐ होर घर ठीक सारे करनी यरो में बी कोई चार पंज दिन धोड़ी धाम करनी अपने घर मिगी समझ निं आई दी केह् बनां इक ते राजमांह् चौल बनाने एह् अम्बल मिक्स सब्ज़ी बनाई लैगा इक भत्त ते बनाना गै यरो भत्त दे बगैर केह् फाके मारने गै लोक चलो ठीक ऐ महाराज